हमारे ज़िले मे बहुत सिम देखी समाजिक रीति रिवाज मिलते ग्या हैं और उसी से जुड़े हुए अगर ज़िला मे हैं तो हमारे गाँव में भी होते हैं हमारे गाँव में जैसे छठ पूजा होती है और नाग पंचमी का त्योहार होता है दीपावली का त्योहार होता है अर अई उसके बाद दीपावली का होता है होली का त्योहार होता है तो ख़ास तौर से हमारे हमारे गाँव में नाग पंचमी का मत एत् त्योहार हर समाज आता है और उसमें हमारी भी रुचि है क्योंकि नागपंचमी के त्योहार में मेले कि गावँ के सब लोग मेले कि जुड़ते हैं एक जगा कुश्ती कोती है कबड्डी होती है और लाँग जम्प होता है तो उसमें हमारे गाँव के साथ हमारे गाँव में तो दूसरे गाँव के भी लोग आते हैं तो अपने गाँव में तो बढ़ता है और प्रतियोगिता जीतने के लिए लोग स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और इ कसरत करते हैं कुश्ती लड़ते हैं और इसके स्वास्थ्य में भी बेहतर है और उसके चलते आपसी मिले कि मेल मिलाप भी बढ़ता है दूसरे गाँव के भी लोग आते हैं उसमें इनाम भी रखा जाता है तो इनाम के लालच में मेले कि इनाम पाने के लालच में अपने गाँव के भी लोग मेले की अच्छे तैयारी करते हैं दूसरे गाँव के भी लोग मते कि इनाम पाने के लालच में मते की अच्छे तैयार करते हैं लड़ते हैं और उसमें आपसी प्रेम भाव बी बढ़ता है उस उसी तरह से और बहुत से मेले कि हाँ प्रथाएँ हैं जैसे शादी विवाह में पहले मले कि थोड़ा सा ई आ गया अंतर पहले मेले क्या है कि शादी ब्याह में पहले लोग आपसी आपस में एक दूसरे को सहयोग करके यहाँ तक मतलब बिस्तर कि चारपाइ के मेले कि मांग का ही व्यवस्था करते थे लेकिन आप टेंट हाउस का रिवाज हो गया उसमे जैसे खर्चा बढ़ गिया है तो आप मेले की पैसा वाले तो मेले की कर लेते हैं ईसे टेंट हाउस होगा कि व्यवस्था कर लेते हैं लाइट कि व्यवस्था कर लेते हैं हर चीज़ कर लेते हैं लेकिन अब जो कम पैसा वाले हैं आप उनको मेले की देखी देखा में ज़्यादा खर्च करने के लिए अब इसमें ज़्यादा भार पड़ रहता है क़र्ज़ा बढ़ रहा है क़र्ज़ा बढ़ रहा है तो इसलिए जो पहले जो सहयोग की भावना थी वो ख़त्म हो गई लेकिन वो अच्छी थी पहले वाली और आज वो मेले की भावना टूट गई अब मत् हर चीज़ इसलिए पैसा ज़्यादा खर्चना पड़ रहा करना पड़ रहा इसे अब दिक